कोरोना ह्या रोगान लोकांचें जिवन हालोवन उडयलें आरती स्पर्श नमशीकर हांची करोना ही कविता म्हणून दाखय खंयच्यान आयला खबर ना कोणे हाडला देव जाणा खंयच्यान आयला खबर ना कोणे हाडला देव जाणां केन्ना वतलो नेम ना कसलो कांय हो कोरोना केन्ना वतलो नेम ना कसलो कांय हो कोरोना जीव सामको घुस्मटला सगळ्या कडेन अंदला जीव सामको घुस्मटला गळ्या कडेन अंदला सकाळ आनी सांजे मदीं हांव सामको चिड्डलां सकाळ आनी सांजे मदीं हांव सामको चिड्डला आमचो जीव राखपाक तांणी आपलो जीव पावणेर काडला आमचो जीव राखपाक तांणी आपलो जीव पावणेर काडला कोणेच भायर सरचें न्ही म्हण लाॅकडावनाचो आदेश काडला कोणेच भायर सरचें न्ही म्हण लाॅकडावनाचो आदेश काडला पुलीस दोतोर नर्सी सगळें आमच्या खातीर फिल्डार देंवले पुलीस दोतोर नर्सी सगळे आमच्या खातीर फिल्डार देंवले वारो वत सोंसीत ते दारा दारांनी आदाराक पावले वारो वत सोंसत ते दारा दारांनी आदाराक पावले आयक भावा आयक भयणी हात जोडून करता मागणी आयक भावा आयक भयणी हात जोडून करता मागणी घरा भीतर रावता तींच शाणीं ना जाल्यार सोंपतली जिवीताची काणी घरा भितर रावतात तींच शाणीं ना जाल्यार सोंपतली जिवीताची काणी